कुएं चा पानी ऐहीं कड्ढने होने आ बाल्टी रस्सी लैने होने इक बाल्टी रस्सी बाल्टी कन्नै बनन्ने होने फिर बाल्टी कुएं च पाने होने फिर उसी खिच्चियै फिर बिचों ओह् बाल्टी रस्सी फड़ियै बाल्टी कुएं दे बिच पाने होने फिर उसी कड्ढने होने खिच्ची खिच्चियै बाह्र कड्ढने होने होर फिर इ'यां टाइम बी जादा लगदा पानी खिच्चियै मतलब बाल्टी खा'ल्ली पानी फिर पानी कड्ढना इ'न्ना भारी बाल्टी होंदी ओह्दे ई पानी कड्ढना थोह्ड़ा मुश्किल होंदा ऐ फिर ओह् करना ते इलेक्ट्रिक मोटर अहें लाई इक बारी ट्राई कीता हा कि जेह्ड़ा पानी ऐ ओह् निकली आ पर इक इक करंट लग्गी जाह्ग करी बंद करी दित्ती ते उसी होइया करंट लग्गी आ होर ओह् मरी आ ते फ्ही ताहियों फिर अहें फिर कोई सद्दियै पानियै ई कड्ढाया पूरा फिर कुआं साफ कराया फिर ओह् ठीक पानी भराया ओह्दे च तां साफ साफ पानी भराया ताहियों फिर असें इलेक्ट्रिक मोटर दा इस्तेमाल कुएं च ऐनी कीता ताहियों फिर हून अजें बी लोक जादैतर एह् बाल्टियां लेइयै जंदे न रस्सी लेइयै रस्सी कन्नै बाल्टी ब'न्निये ते ओह् करदे ऐ पानी कड्ढदे में ते ताकि लोक जेह्ड़ा जादै कोला जादै पानी कड्ढी सकन कुएं चा कोई तिन्न तिन्न चार बाल्टियां रस्सी कन्नै एह् स्हूलत ऐ ते मोटर कन्नै निं क्योंकि मोटर कन्नै करंट आह्ला सिस्टम ऐ ताहीं मोटर निं लाई दी कुएं च क्योंकि ओह् इ'यो जेह्ड़ा करंट लग्गेआ ओह्दी बजह् कन्नै लोकें मोटर लाना प्रेफर निं कीती इलेक्ट्रिक मोटर होर लोक अजें बी पराने ओह् इ'यो जि'यां पराने लोक पैह्लें कुएं चा कड्ढदे हे इ'यां गै अजें बी पानी कड्ढदे न कुएं चा ते मिगी इलेक्ट्रिक मोटर जादा ठीक लगदी ऐ क्योंकि बाल्टियें च रस्सी कन्नै बाल्टी बन्नियै कुऐं च पाना ओह्दी बजह् कन्नै बड़ा गै टाइम ऐ ओह् जंदा ऐ वेस्ट होंदा ऐ इलेक्ट्रिक मोटर होए एनर्जी निं जादा लगदी स्विच ऑन कीता पानी अपने आप आई पानी आई जंदा इलेक्ट्रिक मोटर होए टाइम बी सेव करदी फटाफट बाल्टियां भरोचदियां फिर एह् बी ऐ कि अगर लाइट चली जा फिर इलेक्ट्रिक मोटर बी निं कम्म आई सकदी फिर दोबारा ओही ओ कि बाल्टियां बिच पाइये कुएं च ते पानी भरी भरियै इ'यां रस्सी कन्नै खिच्ची खिच्चियै उ'नें गी बाह्र कड्ढना होर जेह्ड़ा पानी ते ओह्दी बजह् कन्नै एह् बी ऐ ठीक ऐ कि इ'यां एक्सरसाइज बी होई जंदी बाह्में दी होर लोक जादा कोलू जादा कोला बाल्टियां एह् ऐ कि अगर केईं बारी बाल्टी कुऐं च पाने पूरी फुल बाल्टी बी निं आंदी क्योंकि भारियां बाल्टियां खचोंदियां बी निं ऐ ते एह् ऐ कि अगर मोटर लाई दी होग ते पूरी बाल्टी फुल होई जंदी उस उद्धरू चुक्की ते लेइयै अपने घर कुएं च इ'यां पाइयै कड्ढने पौंदी खिच्चने पौंदी बाल्टी होर टाइम लगदा गै तां करियै जेह्ड़ा कुएं च मोटर बी ठीक मोटर अपनी जगह् ठीक ऐ पानी कड्ढने गी कुएं च होर कुएं पर बाल्टी रस्सी कन्नै बनियै ओह् अपनी जगह् ठीक ऐ पानी कड्ढने ताहीं ते हून आई जेह्ड़ा कि कुछ लोग मोटर पसंद मोटर कन्नै पानी कड्ढना पसंद करदे कुछ कुएं च बाल्टियां पाइयै पानी कड्ढना पसंद करदे